آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی تکنیکی دنیا میں خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا نہایت ضروری ہو چکا ہے تکنیکی ترقی سے جڑے رہنے کے لیے درج ذیل طریقے اپنانی چاہئے علم میں مسلسل اضافہ ٹیکنالوجی تیزی سے بدلتی ہے اس لیے نئی معلومات سیکھنے کا جذبہ ہمیشہ قائم رکھیں آن لائن کورسز سے فائدہ اٹھائیں یو ٹیوب پر تعلیمی ویڈیوز دیکھیں جو نئے ٹول سافٹ ویئرس یا ایپس کے بارے میں آسان طریقے سے سکھاتے ہیں ڈیجیٹل ہنر سیکھیں بنیادی کمپیوٹر سیکھنا جیسے مائیکروسافٹ آفس گوگل ڈاکس ای میل وغیرہ موبائل ایپس کا استعمال جیسے واٹس ایپ ایپ زوم گوگل میپس آن لائن بینکنگ ایپس وغیرہ انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال جیسے پاسورڈ سیفٹی شفٹنگ سے بچاؤ پرائیویسی سیٹنگس کا استعمال